ہیلو میں محمد ارمان بات کر رہا ہوں جامعہ نگر سے میں نے تین روز پہلے آپ کے ہوٹل النواز میں میں نے اپنے دوستوں کے ساتھ کھانا کھایا تھا اس کے بعد جب میں پیمنٹ کے لیے گیا جب میں نے پیمنٹ کیا

کسی ٹیکنیکل ایشو کی وجہ سے وہ ہمارا پیمنٹ پھنس گیا تھا میں تین روز سے کنٹینیو آپ کو کال لگا رہا ہوں کہ ہمارا پیمنٹ وہ واپس کر دیجیے وہ تین ہزار روپئے ہمارے لیے بہت اہمیت رکھتا ہے آپ ہمیشہ یہ کہہ کر ٹال دے رہے ہیں کہ وہ پیمنٹ آپ کا ہو جائے گا لیکن ابھی تک اس کا کوئی سولوشن آپ کی طرف سے نہیں آیا تو میں آپ سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ برائے کرم وہ ہمارا پیمنٹ جلد از جلد واپس کر دیں